सूरत ज़िले में विकास जे लाइ असांखे जाम मुख्य चुनौतियुनि जो सामिनो करिणो थो पए पहिरियों परयावरण जे लाइ ऐं ॿियों अलॻि कास्ट जे लाइ असांजे हिननि में लैंग्वेजिनि जा महत्व रखंदी आहे सूरत ज़िले में सभिनि खां वधीक गुजराती ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे जंहिं करे असांए सिंधियुनि खे होतिरी हुननि जी कास्ट में परफैक्ट जॻहि न मिली सघंदी आहे जेतिरी की हुननि जी गुजराती वारनि खे ऐं उन्हनि जी कास्ट खे हुते मिलंदी आहे जेमें हर कंहिं प्रोफैशन में गुजराती सभिनि खां पहिरियों हुते हुननि जी लैंग्वेजिनि वारा ऐं हुननि जी कास्ट खे सभिनि खां वधीक खणंदा आहिनि ॿी आहे असांजे परयावरण जी परयावरण जे सूरत ज़िले में परयावरण जो हेॾो ख़्यालु न रखियो वेंदो आहे जॻहि जॻहि ते असांखे किचिरनि जा ढेर अऊं पाणीअ सां भरियलु गढा बि ॾिसणु मिलंदा आहिनि जंहिं करे कईं अकस्मा त ऐं कईं बीमारियुनि जो सामिनो बि इन सूरत ज़िले में असांखे करिणो पवंदो आहे नंढा नंढा गांव आहिनि जंहिंमें असांजा सिंधी बि वसियलु आहिनि हुते बि हुननि खे हुन जी पूर्ती ज़रूरत लाइ जाम महिनत अऊं मशक़त करणी पवंदी आहे अचण वञण जा रस्ता बि क्लिअर न हुजण लाइ क्लिअर न हूंदा आहिनि जंहिं करे ॿार अचण वञण में बि हुते घबराईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरि ॿाहिरि शहर जे तर्फ़ु नौकरी वौकरियूं करण ते मजबूर थी वेंदा आहिनि जंहिं करे उहे पंहिंजे परिवार सां ऐं पंहिंजे घर द्वार असां जाम परे थी रहंदा आहिनि